ہاں جی بولیے ہاں جی کون سا اچھا ہاں جی ہاں جی اویلیبل ہے اس میں تو سر ایسے دو کلر آتے ہیں ایک نارمل بلیک آتا ہے اور ایک میجک بلیو ہے تو آپ کب کو کون سا پسند ہے لیکن وہ سب چلتا ہے نا وہ میجک بلیو چلتا ہے سر آج کل ہم موبائل تک کور استعمال کرتے ہیں ایسے اس میں یہ سب نہیں ہوتا ہے لیکن آپ بالکل ٹینشن فری ہو کے لے سکتے ہیں یہ سر بہت ہی لیٹسٹ موبائل ہے آپ چاہیں تو میں اس کی اسپیسیفیکیشنز وغیرہ جو اس کی ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہوں سر اس میں جو پروسیسر آتا ہے نا سر وہ میڈیا ٹیک کا پروسیسر آتا ہے ایٹ ٹو ڈبل زیرو اس میں آپ کو ڈفرنٹ ریم جی بی وغیرہ مل جائے گی آپ کو سر کیا کانفیگریشن چاہیے تھا اس میں ایک آٹھ ایک سو اٹھائیس آتی ہے آٹھ دو سو چھپن آتی ہے اور ایک سے ایک ویریئنٹ ہے بارہ دو سو چھپن تو آپ اس میں سے کوئی سا بھی ایک ویریئنٹ لے سکتے ہیں سر اس کی بیٹری لائف بھی بہت اچھی ہے اس میں فورٹی سکس تھاؤزنڈ ایم ایم ایم اے ایچ کی بیٹری آتی ہے سر فاسٹ چارجنگ بھی سپورٹیبل ہے ہاں اس میں آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے فن ٹچ او ایس تھرٹین جو لیٹسٹ ہے اس کا اسکرین ریزولیوشن بھی اچھا ہے ایل ڈی فور انٹو ون زیرو ایٹ زیرو فل ہائی ڈیفینیشن کا ڈسپلے آتا ہے اس کا اسکرین جو ٹائپ ہے وہ ایمو ایل ای ڈی ہے ایسے سر اگر آپ کو اس کے علاوہ آپ کو کیمرے وغیرہ کا فنکشن دیکھنا ہے کیا اس میں سر کیمرا آئے گا آپ کو پچاس میگا پکسل کا کیمرا آ جائے گا سونی کا اس میں آٹھ میگا پکسل کا وائڈ رینج کیمرا بھی آ جائے گا اور سر ٹو میگا پکسل کا میکرو کیمرا بھی اس میں آ جائے گا سکسٹی فور واٹ کا چارجر ہے نا سر یہ اپروکسیمیٹلی آپ کو فل چارج دے دے گا ودن آدھے گھنٹے کے اندر ایک گھنٹے کے اندر سر آپ کا فل چارج ہو جائے گا سر اس میں اس کی واٹر ریٹنگ بھی اچھی ہے تو یہ خراب بھی نہیں ہوگا لیکن ایک محدود فکس کر لیجیے آپ ہی اگر آپ گہرے پانی میں اسے لے جائیں گے تو یہ مے بی خراب ہو سکتا ہے جی جی ہاں جی یا تو آپ ڈاریکٹلی بھی آ سکتے ہیں یا آن لائن بھی لے سکتے ہیں آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں تو آپ کے اوپر کمپلیٹلی ہاں جی ہاں جی یہ سر بیسٹ رہے گا سامنے سامنے آپ موبائل دیکھ کر لے لیجیے گا ٹھیک سر ٹھیک ہے ضرور آئیے تھینک یو